جی جی جی بولیے جی تو سیٹ تو آپ ہی نا بک کرائے تھے جی جی سر جی آپ جو بک کیے تھے وہی نا ہوگا سر تو دوسرے پیسینجر کا آپ کو تھوڑی دے سکتے ہیں تو راستہ کیسے جو پورا آن لائن ہوا ہے تو اس میں راستہ کیسے نکلے گا پھر ہر آدمی کا سیٹ الگ الگ ہے نا نہیں ہو پائے گا سر جی اصل کیا ہے کہ کوئی مان نہیں رہا ہے نا وہ سب اپنا اپنا مطلب سیٹ پہلے سے بکنگ کرتے ہیں اس کے لیے سر تو تھوڑا مطلب پیسہ چاہیے نا جی جی جی جی اصل سر جی کیا ہے کہ میرے اوپر بھی نا یہ ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں بتائیے آپ ہی بتا سکتے ہیں

جی جی تب دیکھتے ہیں آگے اگر کوئی ایسا ہو تو پھر آپ کو اطلاع کرتے ہیں پھر آپ کے بات کو

چلیے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں ڈرائیور صاحب سے بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر جی جی جی جی جی